हँ हेलो हेलो हँ हँ बोलो आ बाजू कहलहुँ पता चलल ओ रोजगार कऽ बारेमे किछु कहने जे रहियै ओतऽ फॉर्म फिलप कयलासँ मिल जायत नौकरी की पता चलल देखिऔ ने आब पढ़ि कऽ अपना सभ घर पर बैसल छी किछु रोजगार तऽ ढुँढ़नाइ जरूरी छै ने फॉर्म फिलप कयलियै अहाँ अच्छा ओकर एक्जाम वगैरह होयतै कि अच्छा देखिऔ एतेक सारा वैकेन्सी एलै हँ एखनो फॉर्म सभ भर डालबै कि नहि डालबै एस एस सी के एलै हँ आओर भी कइ सारा हूँ तऽ कि एहिबेर की लागैया उम्मीद निकलि जयतै इक्जाम हँ हँ हूँ की होइत छै हँ हमरो तऽ ओहे हाल छै देखैत नहि छियै एतेक इक्जाम दय छियै कोनो तरफसँ नहि निकलि रहल छै बेरोजगार बैसल छियै तऽ किछु नहि किछु रोजगार तऽ होयतै एतेक कोशिश करैत छियै ताहिमे कोनो बढ़िआँ इसकूले पकड़ि लियै नहि जाहिमे गवर्नमेन्ट जॉब भए रहल छै हँ तऽ अहाँ अहाँक नजरमे कोनो बढ़िआँ इसकूल यऽ जाहिमे टीचिङ्ग कै सकैत छी टीचिङ्ग कऽ लेल जे बढ़िआँ जे होयतै हँ हँ तऽ हमरा बताउ इसकूल कऽ बारेमे होयत तऽ हमहुँ ओहि इसकूलमे जॉब करऽ चाहब ताहिमे पता कैकऽ बतैयौ ने हूँ

ठीक छै अहाँ की करबै अहाँ इसकूल पकड़बै या पहिले इक्जामे निकालबै कोनो अच्छा अच्छा हँ आब की करबै केँ कतेक दिन एना फालतू बैसल रहबै किछु तऽ रोजगार चाही

ठीक छै अहाँ तैआरी करू हमरा इसकूलके बारेमे जरूर बतायब किएकि बहुतेक छै बाँकि बात बस फोर्मेट टा डालैत छियै इक्जामो दय छियै निकलैत नहि छियै ने पास नहि कर तऽ कतेक दिन वेस्ट कयल जाय किएकि फेर बुझलियै जाहिमे आब इक्जाम हँ ठीक छै तऽ ठीक छै